हैलो अंजी हैलो हैलो अंजी होटल ऐ एह् कल्लै आस्तै फोन करा ने तुस आं जी आं जी एह् केह् चाहिदा तुसें कमरा लेइयै रौह्ना जां खाल्ली रुट्टी खानी अच्छा कन्नै इत्थें सारा किश थ्होई जंदा कमरा च रौह्ना होऐ ते दौ बैड आह्ले बी हैन कमरे त्रैऽ बैड आह्ले बी हैन ब्रेकफॉस्ट बी आं सिंगल कमरा बी हैन ब्रेकफॉस्ट लंच डिनर त्रवै चीज़ां थ्होई जंदियां होर किश अगर आं फॉस्टफूड किश बगैरा खाना होऐ तां ओह्बी थ्होई जंदा एक्स्ट्रा कोई गद्दा चाहिदा होऐ ओह्बी थ्होई जंदा आं ठीक ऐ पर तुसें रेही जादै रेट निं ऐ इयै दौ ज्हार रपेआ कमरा आं इक्क नाईट दा ठीक ऐ तुस मजे कन्नै सवो बिना नाईट दा स्टे रक्खो आं तुस बाकी सारा कुछ अबेलएबल ऐ इत्थें चलो कदूं दी बुकिंग करनी तां चलो ठीक ऐ ओके ओके ओके ओके